बर' रावनि बाहायनाया समजों लोगोसे जों गोबां सुबिदा गैयियाव जों नुनो मोन्दों जोङो बर' रावखौ जोङो आजिखालि एबा आथिखालाव रायज्लायनाया मोनबाय खमनिफ्राय खम खमनिफ्राय खम जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै बर' राव रायज्लायबाबो बर' राव रायज्लायग्रायानो गोबां खम जानानै दं जेरै दाबफ्रोमबो गामियाव जों बर' राव रायज्लायनायखौनो नुनो मोना जेरै जोङो जायगा लाना जायगा एरिया जोङो बांसिन गुबुन रावनि रायज्लायनायखौसो जों नुनो मोनो आरो आजिखालिनि एबा आथिखालनि गथ'फोराबो बर' रावाव फरानायखौ जों बांसिनखौनो नुनो मोनला गुबुन राव एबा गुबुन रावाव फरायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि थासारिया एबा ओनसोला बर'नि बर' रावनिफ्राय गोजानाव थाबोनायखौ जों नुनो मोनबोनाय जादों आरो बर' फरायसा बर' फरायसालिफोरखौबो जोङो गोमाना गोमालांबोनायबायदिखौनो जोङो नुनो मोनहरदों बर' फरायसाफ्रा बर' स्कुलाव सोबोलासो एबा बर' फरायसालियाव सोबोलासो बर' हारिमुवा थांनानै थागोन होन्नानै जों सानो लोगोसे बर' रावखौ जोङो बा बर' बिजोङाव जों फरायालासिनो गुबुन बिजोंनि बा गुबुन बिजोङाव फरायनायखाय जोङो गुबुन बिजोंखौ गोजौवाव थानायखौ जों नुनो मोन्दों जों बर' बर' बिजोंनिखौ जों गोग्लैनायाव नुनो मोन्दों मानो होनबा जोङो बर' बिजोङाव हाब हाबै फरायैनि जाउनाव जोङो बर' फोरोंगिरिफोरा गुबुन बिजोङाव थांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो फराय बर' फरायसालिफोराव थाखानाय बर' फरायसालिफ्राबाे गुबुन बिजोंनिबादि जाहैदों आरो खमायबोनाय खमायबोबाय थानायखौ जों नुदों लोगोसे आथिखालनि बर' बिजोंनि बिजाबफोराबो माने बर'नि गुबै मिनिंफोरखौनो जों नुनो मोनाखै माने थाखाेमानाय मिनिंफोरा माने गोदान गोदान सोदोबफोरखौसो जों बांसिन नुनो मोन्नाय जादों गोमानो सोलिबाय थानाय ओंथिगोनां मिनिंफोरखौ जों खोमानानै लानाय लानायखौ जों नुनो मोन्दों बिनिखायनो जों समजों लोगोसे बर' रावखौ जोङो एस्सां हायो एस्सां रायज्लायबोबाय थानांगोन फरायसालिफ्राव जों बर' बिजोंजों सोनांगोन आरो बर' फरायसालिखौ जों फोथांब्लासो बर' बिजोंखौबो जोङो लाखिनो हागोन आरो ओंथिगोनां बर' बिजोंफोरखौबो जोङो मोननो हागोन